एकेक फावटी म्हजो कजन मामा म्हज्या घराक आयिल्लो म्हाका ड्रॉईंग करपाची चड इच्छा आशिल्ली सो हांवें खुबशे तरेची आर्ट क्राफ्ट्स ड्रॉइंग आनी चित्रां काडून दवरिल्लें म्हाज्या मामाक तें खुबूच आवडलें आनी ताणें म्हाका सांगलें की ता तो एक फिल्म डिरेक्टर आशिल्लो ताणें सांगलें की तो नॅक्स्ट मुवीन तो म्हाक म्हजें जें चित्र काडलां तें वापरतलो म्हूण म्हाका तेन्ना कळ्ळें की फिल्म एडवटायजमेंटान आर्ट हातीन तें सगलें आसता ते आर्टिफिशल आसता कडून